हेल' हेल' नोंथांङा मा खालामदों ओरैनो दंङ अ' नोंथाङा माय गायाखै नामा अ' अखाया खम थार नामा नोंथांनि ओन्नसोलाव अ' नोंगौ नामा मा मायखौ मा मा मायखौ गायनो सानदों नोंथाङा देग्लायहाय आर बिनि उनाव ना जोसाल' गायो देग्लाय अ देग्लाय देग्लाय गासै बेसेबां बिगासो गायगोन नोंथाङा अ खासिया गायगोन ना खोथियाखौनो दाइरेक गायनाय जागोन

अ' नोंथांना हाया दहला खोमा ना ओंखायनो बिराथ मोजां आयदिया खालामबाय नोंथाङा देग्लाय

औ दाम फोरा बेसे बेसे जोलै फोरा

फुल फाक्रिया अ दे होनबा मोजांयैनो लाभ थिखोनो हागोन खोमा नोंथाङा देग्लाय जोंनावबो बोथोरा बारा मोजां नङा बोथोरा मोजां जायोबा आंबो फोनो सानदों मोन बिखौनो दे नोंथां बिदिबा